हेलो नमस्ते मेरी मेरी बात केक वाली दुकान पर हो रही है क्या मेरे बेटे का जन्म दिन है मेरा बेटा आज दो वर्ष दो वर्ष का जो मेरा बालक है उसका जन्म दिन मना रहा हूँ तो उसके लिए अच्छा सा केक बताइए आप क्या आपके दुकान में किस तरह के केक मिल सकते हैं मुझे अच्छा वाला केक चाहिए ताकि मतलब जो परिवार के सभी लोग को अच्छा लगे और और कौन सी कौन सी वेराइटी की केक आपके पास मिलते हैं बताइए तो सर मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए मतलब कि मतलब जो बड़े लोग भी खा सकें छोटे बच्चे भी खा सकें मतलब सभी लोग खा सकें और जो मतलब प प्राइस क्या है उसकी मतलब यह भी बताइए अच्छा तो सर यह डिलीवरी कब तक का हो जाता है मतलब डिलीवरी कब तक का देते हो आप पेमेंट कैसा करना पड़ेगा कि कैस ऑन डिलीवरी या फोन पे या मतलब कैसा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और सर यह केक मतलब अभी मैं ऑर्डर दूँगा तो कितने घंटे बाद मतलब हमारे भैया यहाँ पर आ जाएगी पहुँच जाएगी तो सर ठीक है ना सर कर दीजिए स्ट्रॉबेरी वाला और पेमेंट क्या है मतलब क्या मतलब कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी तो सर आप एक काम कर दीजिए आप ला दीजिए हम आपको कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे सर कुछ कम नहीं हो सकता इसमें हाँ ठीक है सर धन्यवाद और कम सर हो सके तो करिए ना चलिए कोई बात नहीं सर आप ठीक है एक माने इस्ट्रॉबेरी केक डन कर दीजिए आप ठीक है ठीक है सर